हमारे यहाँ समाचार पत्र में जो है दैनिक जागरण हुआ अमर उजाला हुआ आज हुआ हिन्दुस्तान हुआ सारे पेपर जो है आते हैं लेकिन सबसे बेस्ट जो है हम लोग दैनिक और अमर उजाला ही पढ़ते हैं पेपर उपलब्ध हो जाता है पेपर आता भी है और दैनिक और अमर उजाला दो पेपर हम लोग देखते हैं हाँ यही यही दो पेपर दैनिक जो है लोकल समाचार भी ज़्यादा आ जाता है जैसे कि उसमें है एक आज आज तक भी आता है छोटा पेपर होता है उसमें वो लोकल समाचार उसमें बहुत ज़्यादा आता है इसलिए लोग दैनिक